ہیلو جی السلام علیکم کیا میری بات گیس ایجنسی سے ہو رہی ہے جی دراصل بات یہ ہے کہ ابھی ابھی میں نے ایک نیا اپارٹمنٹ میں فلیٹ لیا ہوں جی ہاں اس لیے میں نے فون کیا ہے کہ گیس سلینڈر میرا ایڈریس پر پہنچ جائے جی ہاں پہلے والا ایڈریس پہ پہنچ جاتا تھا جی ہاں جی صحیح ہے ڈیلیوری پہلے آتا تھا اب جو ہے ڈیلیوری نہیں آ پا رہا ہے جی ہاں اس لیے میرا ایڈریس چینج کرنا ہے جی آپ کا بہت مہربانی ہوگا جی ایپ بکنگ نمبر میرے پاس فائیو فائیو فور ٹو ون ایٹ سکس فائیو جی ہاں اور آدھار کا آخری چار نمبر ہے سکس سکس ٹو فائیو ہے جی میرا ایڈریس بدل دیں بہت مہربانی ہوگی آپ کی جی میں اپنا آدھار کارڈ لے کے آپ پر آفس آؤں گا جی ٹھیک ہے شکریہ